हम अपना घरमे तऽ पहिने मिक्सीके प्रयोग नहि करैत छलहुँ हँ लेकिन मिक्सी मँगाबऽ पड़ल महिला लोकनिके इच्छा भेलनि जेकि मिक्सी लाउ लेकिन मिक्सीमे मसाला किछु जरियो जाइत छै आ ओकर सुआद सेहो बढ़िआँ नहि होइत छै जे मसाला हाथ से पीसल जे होइत छै ओहि से जे स्वास्थ्यमे बढ़िआँ होइत छै आ मिक्सीके पीसल से सुआद सेहो खराब होइत छै आओर स्वास्थ्यके लेल सेहो हानिकारक भऽ रहल अछि